असां अहमदाबाद असां अहमदाबाद आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में वियासीं जिते ऐं पंहिंजे ऐं अहमदाबाद गुजरात जे जेको कॉटन कपिड़ो ईंदो आहे जा सूती कपिड़ो ईंदो आहे उनजी प्रदर्शिनी लॻियल हुई ऐं इनखां अलावा आसपासि जे शहिरनि जी बि प्रदर्शिनी लॻियल हुई उते हर शहिर मां आयलु अलॻि अलॻि प्रदर्शिनिन जो ॾिसण जो मज़ो ई अलॻि हुओ ऐं हिकु हिकु शइ जेका हुई अलॻि अलॻि तरीक़े सां अलॻि अलॻि क्राफ्ट वर्क सां क्राफ्टिंग कयल हुई त असांखे इहो मेलो ॾाढो वणे पियो ऐं पंहिंजो अनुभव बि था शेयर कयूं उतां पाण जेके पंहिंजे सूती कपड़ो थींदो आहे जेको पंहिंजो हैंडलूम कपिड़ो थींदो आहे उनजूं कुर्तियूं बेग जेके असां रोज़ींदा हथ रूमालु नेपकिन टॉवेल यूज़ था कयूं इन्हनि सभिनी जी बि असां हुता शॉपिंग कईसीं ऐं उहे एॾी सुठी शइ निकिती की असां आर्टीफिशल जेके पंहिंजा फ़ाइबर्स जेके वठूं था हुनखें पंहिंजे देश जी शइ जो जेको हिन कॉटन ऐं सूती कपिड़े जो इस्तेमालु था कयूं उहो पंहिंजे लाइ बि सुरक्षित आहे